ہمارے یہاں جو ہاسپیٹل کے اندر جو آلات ہیں ادویات ہیں بستر ہیں آکسیجن ہیں اور جو دوسری سہولیات کی چیزیں ہیں جو ہمارے ملک میں ہیں ہمارے تعداد کے اعتبار سے وہ ہمارے لیے کافی نہیں ہیں اس کے ذریعے ہم یا پھر ہم جس علاقے میں رہتے ہیں یا پھر جس علاقے سے ہم تعلق رکھتے ہیں گورمنٹ ہاسپیٹل ہوں اگر ہم بات کریں اور یا پھر پرائیویٹ کو بھی اگر ہم لے لیں تعدادی اعتبار سے اگر ہم بات کریں تو یقیناً اس چیز سے ہم انکار نہیں کر سکتے جو ہماری جو ہم اپنے تعداد میں ہیں اور اس تعداد کے اعتبار سے جو ہاسپیٹل یا پھر طبی سہولیات جو ہونی چاہئیں وہ ہمارے یہاں نہیں ہے دوسری چیز یہ ہے جو علاج کے لیے عام طور پر لوگ گاؤں دیہات سے کسی بڑے قصبے میں جاتے ہیں یا پھر سٹی میں جاتے ہیں تو وہ یقیناً اس چیز سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا جو حال کے اعتبار سے اگر ایمرجنسی میں کوئی طبی سہولیات ہمیں لینا ہوں تو گاؤں دیہات کے اندر وہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں تو اس لیے ہمیں مجبوراً ہمیں کسی بڑے قصبے یا شہر کا رخ کرنا پڑتا ہے اور ان خدمات کو بہترین کرنے کے لیے میرا ایک ہی مشورہ یہ ہے یا ایک تجاویز کہہ لیجیے یا مشورہ کہہ لیجیے یا پھر ایک مشورہ یہ ہے میں دینا چاہوں گا جو عام طور پر جو طبی سہولیات ہیں جو گورمنٹ سطح پہ ہیں وہ تمام مکمل نہیں ہیں ادھورے ہیں اور گاؤں دیہات کے اندر یہ سب چیزیں عام طور پر نہیں پائی جاتی ہیں تو اس لیے میرا یہ تجویز ہے جو حکومت کو چاہیے وہ صوبائی حکومت ہو یا گورنمنٹ حکومت ہو عام طور پر شہروں میں دیکھا جاتا ہے کہ ڈسپنسریوں کا استعمال ہم کرتے ہیں لیکن گاؤں دیہات کے اندر یہ سب چیزیں نہیں پائی جاتی ہے جب کہ شہروں میں بڑے بڑے ہاسپیٹل موجود ہوتے ہیں ایمرجنسی میں پرائیویٹ سے سرکاری سے کسی بھی اعتبار سے ہم مدد ایمرجنسی میں لے سکتے ہیں ایمرجنسی کے لیے جو گاؤں میں نہیں ہوتا ہے لیکن گاؤں کے اندر عرضی طور پر بھی جو ڈسپنسریاں ہیں اس کا بھی استعمال نہیں ہے تو گورمنٹ کو یہ چاہیے جو اس چیز پہ پہل کرے اور کیا کہتے ہیں اس چیز پہ ایکشن لے تاکہ گاؤں کے لوگوں کے لیے تاکہ سہولیات دے سکیں کیوں کہ گاؤں ہے تو ہندوستان ہے اور ہندوستان بغیر گاؤں کے مکمل نہیں ہو سکتا